हॅलो प्रदन्या ब्युटिशन उलयता म्हाका एक सांगात तुमचे कडेन लग्ना खातीर कसले पॅकेजीज बी आसा ओके

ओके आनी एक म्हाका सांगात आता जर म्हाका जाय ब्रायडल म्हेंदी घातली आनी माजी जर फ्रेंडा आसा तेका तुमी कितले चार्जीज घेतली सिंपल म्हेंदी घालूंक

आं धा हजार ओके आं ओके दोनूय तर ओके आनी म्हाका एक सांगात इफ कल करून समज स्ट्रेटनींग करता जाल्यार रिकमेंड करता आं ओके आनी तुमी आनी तुमी पमनंट स्ट्रेटनींग करपाक कितले चार्जीज घेता ओके ओके ओके ओके ओके सो तुमी ओके हांव तुमका आतां कळयता इफ घेता जाल्यार देव बरें करूं